मैंने एक बार एक पिक्चर फ़िल्म देखी थी जिसका नाम भाग मिलखा भाग था उस फ़िल्म को देखते हुए मैं प्रेरित हुआ कि मुझे भी दौड़ना चाहिए और मैं अपना यह दौड़ का दौड़ का शौक़ पूरा करने के लिए प्रेरित हुआ और मैं बचपन में दस साल कि उम्र से दौड़ रहा हूँ और मुझे इस एक बार कि इस घटना ने झंझोड़ कर रख दिया जिसके कारण मैं हमेशा ही दौड़ को के प्रति बहुत उत्सुक हूँ मैं कक्षा दसवीं में पढ़ता था उस समय मेरे स्कूल में एक दौड़ का प्रोग्राम रखवाया गया उस दौड़ के प्रोग्राम में मैंने भाग लिया और भाग लिया और जैसे ही मैं ग्रुप में दौड़ने लगा तो सबसे पहले मेरे साथ साइड में खड़े हुए लड़के ने मुझे दौड़ते वक्त पैर मार कर गिरा दिया और इस घटना के बाद मैंने ठान लिया कि मैं अब जब भी दौड़ूँगा तो अपने लिए कुछ करूंगा और अपने स्कूल का नाम रौशन कर आगे बढ़ूँगा फिर दूसरे साल मैंने दौड़ में हिस्सा लिया और स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मुझे मेरे प्राचार्य के द्वारा मेडल दिया गया जिस मेडल को मैंने अभी तक सम्भाल कर रखा हुआ है और मेरी शारीरिक मेरी शारीरिक ताकत बहुत सारी शारीरिक ताकतें हैं जैसे कि मैं एक बार में लगभग पाँच सौ मीटर दौड़ सकता हूँ और पाँच सौ मीटर दौड़ने के बाद मैं तुरंत पाँच सौ मीटर फिर से दौड़ सकता हूँ और मैं सुबह अपने भोजन में सुबह केले केले के साथ में दूध खा पीता हूँ और फिर मेरी ताकतें हैं कि मैं शरीर शरीर से वजन मेरा बढ़ गया है और मैं ताकत से दौड़ता हूँ और मेरे दाँत बहुत मजबूत हैं मैं इस प्रकार कि अपनी ताकतों को आजमा सकता हूँ